اُس وقت پر میں نے صبر سے کام لیا سکون سے بیٹھ کر اُس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی مزید مدد کے لئے میں نے اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے مدد حاصل کی حاضر دماغ رہتے ہوئے اور اپنے آپ پر یقین رکھتے ہوئے اور پوری لگن سے اِس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور مدد کے لئے میں نے موبائل اور انٹرنیٹ پر کچھ معلومات کے لئے سرچ کیا